नमस्ते अरे मैम ये हैं अरे कि हमको जैसे कि विंध्याचल जाना है और सीतलन जाना है और वो बेल्हा सीतलन जाना है हमको हमको गाड़ी चाहिए अरे कुल कितने तक मिल जाएंगे गाड़ी कितना मैम अरे कुछ कम कर दो मैम वो विंध्याचल जाना है और चार पाँच लोग हैं अरे चार पाँच लोग है हमको दर्शन करने जाना है बेल्हा माई के वो कुछ कम कर दो मैम अरे कम तो कम से कम पाँच तो कर लो अरे बहुत गरीब हैं मैम जो है के दर्शन कराने जाने है बच्चे के चार पाँच लोग है बहुत मजबूर है गरीब समझती हो कि नहीं समझती हो हाँ अरे अरे मैम सफ़र हो तो कुछ कम कर दो और कुछ कम कर दो हाँ मैं हमको दर्शन करना है बहुत मजबूर है ऐसे तो फिर दूसरी गाड़ी दे दो दूसरी गाड़ी देखेंगे क्या आँय

चार पाँच लोग हैं तो चार हो जाएगा चार में हो जाएंगे तो हमको विंध्याचल जाना है तो विंध्याचल और सीतलन एक बार जाएंगे गाड़ी से और दो मतलब दो धाम करेंगे मतलब सीतलन और बेल्हा तो हाँ दो धाम जाएंगे चार पाँच लोग दर्शन करने और बच्चे के मूड़न कराना है उसको तो लेट तो होगा हो जाएगा लेट तो जरूर होगा मतलब तो कुछ कम कर दो अरे कुछ खान जैसे कुछ खान पिएन आप दर्शन करेगा मीठा तेल खाएंगे और खाना पीना खाएंगे कुछ तो कम कर दो शहर की बात है और घर तो होगा नहीं तो शहर में तो मजबूर पना जेतेक पैसा रहेंगे ओतनै जाैनो खर्चाै होगा धाम में दर अरे कोई हुँआ मांगेगा हमको दे दो बहिन जी हमको दे दो बहन जी कुछ तो बचना हो कुछ दान पुण्य तो होगा सौ दो सौ तो कम कर दो नहीं ऐसा है तो कुछ मजबूरी समझो ना नमस्ते मैम